कैसे पकड़ते हैं पहले जाल लगाते हैं कपड़े उतारते हैं जाल लगा के फिर कपड़े उतारते हैं तब मछली तालाब में फानते हैं तब डालते हैं तो कैसे सब अलग अलग तरीके होते हैं कोई दवा डाल के पकड़ता है कोई कैसो पकड़ता है कोई कच्छइ बांध के डालता है हाँ कोई हाथ से पकड़ता है कोई कैसो पकड़ता है और मतलब सब अलग अलग तरीके होते हैं पकड़ने से पकड़ने से और कोई जाल लगाते कोई तैरना नहीं पाता है कोई को आता है कोई को नहीं आता है कैसे जाल लगाते हैं कोई कोई सब कैसो पकड़ते हैं क्या करते हैं क्या नहीं और कैसे क्या करते हैं ह सम अपना तरीका अलग अलग होता है और सब सब कोई मटका बाँध के डालता है कोई कैसे क्या करता है कोई दवा डाल के पकड़ता है और क्या करता है क्या डालता है कैसे क्या करता है कि मतलब क्या सब अलग अलग तरीके होते हैं सब अलग अलग तरीके होते हैं की या कोई बड़ी भारी जाल लाता कोई छोटी जाल लाता है सब अलग तरीके होते हैं या मतलब कैसे क्या करते हैं ओके